आमी रेसिपी पाळटात म्हणजे कितें एकदां जर तुका रांदपाक येयले जाल्यार तें तुं तुज्या हेतुन कमी जास्त प्रमाणान तुज्याच आवडी प्रमाणे तुज्या टेस्ट प्रमाणे तूं कितें करुंक शकता आनी हांव जर पोवपाक गेले जाल्यार हांव रेसिपी फोलोव करतां बट ती सगळीच रेसिपी फोलोव करता अशें ना हांव आता जर सपोज म्हणूंक शकता तूं दाळ आता एक खंयतरी हांवने नेटार पयल्ले एका रेसिपीन कोणी तरी सांगलेले पास्ता जर सपोज आमी करतां जाल्यार पास्ताची रेसिपी हांवे ती फूल तशी ऑलमोस्ट घेतली बट तेचे प्रमाण म्हणटा ते हायेन तशेंच घेवना तितून हांवेन म्हाजें एड केलें म्हणटा ती पास्तान हांवेन बडिशेप घातली बिकोज आमी खंयतरी वाचलेले फ्रान्साक ना जाल्यार इटालियन फुडाक बिन अशें पास्ताक बिन जाल्यार अशी जर बडिशेप बिन जर कितें घातली जाल्यार तेका फ्लेवर येता अशें हांव दुसऱ्या रेसिपीचे हे म्हाजे इंप्रोवायजेशन करपाचे म्हणजे दुसरे रिसिपीन जे कितें आसतात तितुन तेका फ्लेवर येतलो हे तो हांव तो हांव ह्या रेसिपीन घालुन ट्राय करुन पयता म्हणजे तेतुन ती डिश आनीक कशी सुंदर जावंक शकता बट हेज्या खातीर अशें नू की हांव कितेंय फालतुपणां करतलें जाल्यार पास्तान धंय घालतले दूध घालतले अशें कांय करुंक शकना तेका इंड पास्ता हो स्पेनिश इटा इंटरनेशनल क्यूजिन कसो आनी तेज्या खातीर ते आता इंडियन टेस्ट दिवपाक म्हण इंडियन हें घालूं कांय शकना नू तेज्या खातीर तेका जसो सूट जाता तेका जे कितें हे जातलो चिज मागीर पॅपर मागीर बडिशेप जेका आमी फेनुग्रिक बडिशेप म्हणटात ते घालूंत शकतात मागीर ऑलिव ऑयल आता मी गोव्यात आमी जे लोक आसा नॉर्मल लोक लोकल लोक आमी कितें यूज करतली कोक म खोबऱ्याचे तेल पण ते आमी अवॉयड करुंक शकतात आनी ते ऑलिव ऑयल यूज करुंक शकतात आनी ऑलिव ऑयल बिन सपोज ना जाल्यार तुज्या कडेन तूं खोबऱ्याचे हेतुन सुद्दां समटायम्स करता तेका मे बी वास तसो येवंक शकता बट ती टेस्टाक कांय इतकिशी तशें जशे जशें तूं रांदता तशें तशें तुकां हे येता की तुकां खंय कितें करप तें कळटा खंयच्या कितें हितून कितें करप तें कळटा खंयच्या फ्लेवर्स तूं ये करुंक शकता आनी इंप्रोवायजेशना जाल्यार हांव टिप्स आसा करपाक म्हणटा जाल्यार टिप्स आसा ती हांव बरोवन दवरता एक स्पि स्पेनिशाचे सपोज आता हांव कसले स्पेनिश क्यूजिन्स करता जाल्यार कसलें कसले आनी कसलें क्यूजिन्स करता इटालियन चायनिज क्यूजिन करता जाल्यार तेका स्पेशल तेंची कितें आसता ते हे करता म्हणजे कितें आता सपोज फ्रायड रायस आसा फ्रायड रायसान आमी आता आजीनो मोटो घातल्या शिवाय आजीनोमोटो हेल्थाक म्हणटा तो बरो नू तो भायर आमकां हॉटेलान खावपाक दिता पूण आजीनोमोटो केल्या शिवायच आमी टॉप चायनिज टेस्ट दिवपाक कितें करुंक शकता ही अशी रेसिपी अशी दुसरें फ्लेवर्स दुसरे कितें घालुन तेका तसो फ्लेवर कसो दिवंक शकता हे पयता